کرشن چندر کا ایک مشہور افسانہ ہے جس میں ایک کردار ہے لاجونتی وہ مجھے بےحد پسند ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی انیس سو سینتالیس کے تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور اس میں مصنف نے انسانی جذبات درد محبت اور سماجی مسائل کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے کہانی بس یہ ہے کہ لاجونتی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے جو تقسیم کے دوران اغوا ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر سندر لال بہت محبت کرنے والا اور حساس شخص ہیں سندر لال لاجونتی کی واپسی کے لیے بےچین ہوتا ہے اور اس کی یاد میں تڑپتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو گزرے ہوئے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اس کو یاد کرتا رہتا ہے لاجونتی کا کردار ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ محبت صبر اور احترام کے ذریعے کسی بھی مشکل صورت حال کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں سماجی مسائل اور تقسیم کے دردناک اثرات کے بارے میں بھی گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی یہ اس کہانی کا جو یہ لاجونتی کردار ہے وہ مجھے بےحد پسند ہے اور جہاں تک کتاب کی بات ہے تو اس میں بھی یہ قصہ بےحد اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے